सीतामढ़ी जिलामे बुजुर्गके आबादी बहुत काफी छै हुनका सामने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बहुत अधिक छन्हि हुनकर स्वास्थ्यके देखभाल करयके लेल एहिठाम चिकित्सालय ढङ्गसँ नहि काम करै छै सरकारी चिकित्सालयमे कोइ व्यवस्था नहि छै एहिठाम डॉक्टरसभ की करै छथिन कि अपना ड्यूटी कम करै छथिन आओर निजी क्लिनिकमे काम करै छथिन निजी क्लिनिकमे देखाबयके लेल अधिक पाइ मङ्गै छथिन गरीब वर्गके लोक देबयमे असमर्थ रहि जाइ छै गाम घरमे जे छोट मोट होस्प हॉस्पिटल छै ओहिमे कोइ व्यवस्था नहि छै गेलाके बाद दवाइ लिखि दै छथिन कि बाहरसँ मङ्गाउ आओर कोइ जाँच पड़तालके व्यवस्था एहिठाम गाँव घरमे नहि छै वृद्ध लोकके स्थिति बहुत खराब भऽ जाइ छै हुनकर परिवारके लोक या समाजके लोक उएह देखभाल करै छथिन आर्थिक स्थिति तंगीके बावजूद जहाँ तक बनैत छन्हि हुनकर वृद्ध लोकके सेवा करै छथिन जे व्यक्ति नोकरीसँ रिटायर भऽ गेल छथिन ओ पेन्शनपर आधारित छथिन हुनके साथ भी बहुत समस्या छन्हि हुनकर बालकसभ बाहर रहै छथिन घरमे देख चाक करयवला कोइ नहि छथिन नौकर रखै छथिन तऽ समयपर नौकर अबै छै हर समय ओहिठाम उपलब्ध न रहै छै दिन रात ओ जे हइ न पीड़ित रहै छथिन आओर भगवानपर आशा रखै छथिन कि भगवान आब जे करथिन उएह हुनका साथ हेतनि एहिठामके लोक जे छै सीतामढ़ीके वृद्ध लोक राम भरोसे जीवित रहै छथि